हेलो हँ अपने होटल से बाजै छियै मनेजर साहब अच्छा अच्छा अरे हम तऽ बाहर से एलहुॅं हँ टूरिस्ट छी हँ एहि इलाकामे हँ एहि इलाकामे जे छलै नीक होटल ताकि रहल छियै अपनेके नम्बर प्राप्त भेल हइ हमरा ई केहन रूम सब छै अपना होटलमे रूम छै खाली कि सब भरल छै नहि नहि ओ बात नहि छै केहन केहन रूम हमरा जे हुए एसी हुए नॉन एसी हुए दू बेड बला यऽ कि सिंगल बेड बला यऽ जे छै ताहिके बारेमे हमरा बताबु अच्छा अच्छा हुँ हुँ दू बेडबलाके कतेक किराया लै छियै कतेक देरके लेल अच्छा ई दू बेडबलाके ओ एसी छै कि नॉन एसी छै अच्छा नॉन एसीके अच्छा दू बेडबलाके आ सिंगलो बेडबला यऽ कि कमरा ओकर कतेक लै छियै अच्छा एसी ब अच्छा अच्छा आ डबल बेडबला एसीके अच्छा आ लैट्रीन बाथरूमके की व्यवस्था छै अटैच छै रूमके साथे छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ठीके छै साफ सफाइके रहै छै ने पूरा अच्छा प्रबन्ध देखियो अइ अइ एहि लोकेशन पर आओरो होटल छै लेकिन अहाँके नम्बर लएके हम अहाँ से फोन कऽके गप्प कए रहल छियै एहिके लेल की हमरा जानकारी मिलल जे अहाँके होटलमे साफ सफाइ नीक रहैया हँ

नहि नहि सही बात अच्छा एक टा चीज बताबु कि जहन रातिमे अहाँके होटलमे रहबै तऽ अहाँके होटल से नजदीक कोनो खाइके लेल बढ़िऑं छै होटल खाना खाइके लेल अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हॅं हँ बिलकुल बिलकुल तऽ रातिमे जहन अहाँ लग रहबै तहन तऽ खानाके अहाँके प्रबन्ध करैयै ने पड़तै तऽ जी जी जी अच्छा अपनेके होटलमे हमर कार पार्किंगके व्यवस्था छै कि नहि कार छै हमरा कार राखनाइ छै ने राइतमे

जी जी हुँ हुँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा मनेजर साहब की नाम भेलै अहाँके अच्छा अच्छा अनिल झा चलु ठीके छै तहन हम अहाँके होटल पर जरूर आयब समय से आबिके अहाँ से जे छै से गप्प करब आर एक टा रूम एक टा एक टा एसी रूम जे छै से हमरा लेल अहाँ राखि दियो हमर नाम अजीत कुमार छै एक एहि नाम से अहाँ बुक कए दियो हम आबै छी तहन हम ओकर पेमेन्ट आओर अपन सब चीज दए देब ठीक ने ठीक छै हँ आबि रहल छी